गांवगिरो वाठार जाल्ल्या कारणान ज्यो सुविधा आसतात त्यो मर्यादीत आसतात पयली साकून जी दुकानां म्हणली जाल्यार जी किराणां दुकानां सगळें कडेन एवेलेबल आशिल्लीं ती सुद्दां कितें खूब तांची संख्या कमी आशिल्ली म्हळ्यार एका गांवांत एकच किराणां दुकान थंय तुका ऑप्शन उरनाशिल्लें की तुका दुसऱ्या दुकनान वचून कितें सामान घेवचें अशें आता एका गांवांत तांची संख्या वाडला खंय लागीं लागीं दोन तीन आसता सो एकलो जर सेवा सारखी दिना जाल्यार आमी दुसऱ्या कडेन वचून ते घेवं येता किराणां दुकानांची संख्या बरीच वाडिल्ली आसा बाकीची दुकानां आसात म्हणजे हाली हाली बाकिची दुकानां सुरूं जालात अशीं कपड्याची दुकान आसतले किंवां पॅन्टाचे आसतले पूण हांगा ऑप्शन आसना म्हळ्या जे थंय मेळटा तेच आमकां घेवन येवचे पडटा एक दोन चार दुकानां भोवून ताची क्वॉलिटी किंवां ताची रेट ताची किंमत चड उणी कितली आसा हे पळोवपाक आमकां आजूनी तरी चान्स ना कारण तशी दुकानां कमीच आसा एका तेपार गांवांन रेस्टॉरंट अजिबात नाशिल्ली म्हळ्या जर आमकां बऱ्या रेस्टॉरंटात वचून जर खावचे अशें दिसले जाल्यार आमकां मडगांव नाजाल्यार काणकोण हांगा कारवार वचचें पडटाले पूण आता गांवांत बरीचशी अशी रेस्टॉरंटस आसात जर आमकां दिसले की आयज सांजे वचून थंय वचून बसया जेवया अशें दिसले जाल्यार आमी सुशेगाद वचून थंय वचून ती सेवा घेवपाक शकतात आता गांवचे लोक बरेचशें शहरांनी स्थलांतरण करतात किंवां जालात आसात बरेंचशें लोक जे गांवांतलें लोक आमचे शहरांनी वचून राविल्ले आसा ताका दोन मुखेल कारण आसा एक शिक्षण आनी दुसरें कारण नोकरी पयली नोकरी आनी मागीर शिक्षण हांव सांगता आसतना पयली शिक्षण म्हणले आनी मागीर नोकरी म्हणली पूण मेन कारण शिक्षण मेन कारण नोकरी आनी दुसरें जे आसा तें शिक्षण ह्या दोन कारणाक लागून लोक गांवांतल्यान शहरां कडेन वळिल्ले आमकां दिश्टी पडटा